नमस्ते कितने दिनों के लिए किस लिए छुट्टी तो अभी नहीं मिल पाएगी अभी बहुत काम है या इतनी एमर्जेंसी है क्या किसकी शादी है हाँ तो कब से जाना है हाँ तो छुट्टी कितने दिन की चाहिए अच्छा और कब तक आओगे वापस दस तारीख को तो अप्लीकेसन डालो उसके लिए अरे उसमें छुट्टी कितने दिनों की चाहिए कब से चाहिए डेट ओट डालकर अप्लीकेसन काउन्टर पर जमा करो तब उसके बाद छुट्टी मिलेगी पाँच दिन की मिल जाएगी कितने दिन की मिलेगी यह तो अब वहाँ पर फॉम जमा करोगे उसके बाद ही पता चलेगा कितने दिन की छुट्टी मिल पाएगी

वहाँ ठीक है तो पाँच दिन की छुट्टी मिलना तो बहुत मुश्किल है अरे तो इतनी भी एमर्जेंसी है तो कोई और नहीं है क्या घर पर घर पर कौन कौन है क्या तो वह लोग तो वह लोग नहीं संभाल लेंगे तो चलो ठीक है देखो फ़िर जमा करो तो उसके बाद चलो उसके बाद देखते हैं छुट्टी मिल जाएगी तो सही रहेगा नहीं तो फ़िर छुट्टी नहीं मिल पाएगी अरे इधर यार काम बहुत है तो लोग बिजी हैं तो कैसे छुट्टी मिल जाएगी चलो देखता हूँ इसके लिए फ़िर

अच्छा ठीक है चलो ठीक